हमें अपने पौधों को सर्दियों के मौसम में विशेष ध्यान देना चाहिए उन्हें कोहरा से अत्यधिक ठंड से और तमाम तरह की जो सर्दियों में पौधों के प्रतिकूल जो मौसम होते हैं उन से बचाने के लिए उन्हें धूप में रखना चाहिए समुचित धूप खाद पानी और जो भी चीज़ों की आवश्यकता होती है उन्हें मुहैया कराना चाहिए पौधे जो है छोटे पौधे बेहद नाज़ुक होते हैं और जिस प्रकार से हमारे बच्चे नाज़ुक होते हैं जन्म होते हे नवजात बच्चे उसी प्रकार से हम पौधों की भी देख भाल करनी चाहिए क्यूँकि पौधे शुरू में जब लगाए जाते हैं तो वो काफ़ी छोटे होते हैं ओ नाज़ुक होते हैं उस समय उनकी देख भाल बेहद ज़रूरी होती है और उसी देख भाल के परिणामस्वरूप वो अपना विकास करते हैं और पौधों को धूप के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त होती है और वो अपना भोजन भी धूप के ही माध्यम से बनाते हैं उनके बेहद बेहतर स्वास्थ्य के लिए समय समय पर खाद पानी और गोड़ाई निराई धूप इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए अगर किसी गमले में पौधे लगे हुए अगर वहाँ तक धूप नहीं पहुँच रही है तो उन्हें हमें धूप तक लाना चाहिए और धूप की जो समुचित मात्रा है उन्हें देनी चाहिए और अत्यधिक ठंड से भी बचाना चाहिए और उसी धूप से पौधे ग्रोथ करते हैं